हमारे गाँव में तो लाइब्रेरी नहीं है लेकिन हमारे शहर में जो है एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है और वह लाइब्रेरी हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन हमें गाँव से शहर तक आने और जाने में बहुत ही ज्यादा समस्याएँ होती हैं क्योंकि हमारे सर जो गाँव की जो सड़के हैं वो खराब है लेकिन जो हमारी शहर की सड़के हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और हम जिस लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलती हैं हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है किताबें पढ़ना क्योंकि लाइब्रेरी में जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है और शांति में पढ़ना बहुत ही आनंदमय होता है क्योंकि शांति में आप कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छे से याद भी रहता है और आपको समझ भी आता है और शांति में जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो हमे लंबे समय तक याद रहता है और हमारे पढ़ाई पर भी बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ता है लाइब्रेरी में बहुत से लोग पढ़ने आते हैं जो कि बहुत ही इंटेलीजेंट होते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने से हमारे दिमाग की जो है शक्ति जो पढ़ने की शक्ति है वो भी बढ़ती है क्योंकि जब आप किसी भी शांत जगह पढ़ेंगे तो आपकी जो है नॉलेज वो बढ़ेगी और आप अच्छे से पढ़ पाएँगे क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ने से हमारे शरीर तन मन जो है अच्छे से स्वस्थ रहता है और लाइब्रेरी में पढ़ने से हमें कोई भी चीजें बहुत ही अच्छे से याद रहती हैं और लाइब्रेरी में हम जहाँ पर पढ़ने जाते है वहाँ पर ए सी और चेयर जो वहाँ की टेबले हैं बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर हम भी जो है सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और लाइब्रेरी में जो है पंखा कूलर मतलब कोई भी चीज किसी भी चीज मतलब किसी भी मौसम में चले जाए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और वहाँ पर अगर आप ठंडी में जाएँगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में वहाँ पर गर्म रहता है अगर आप बरसात में जाएँगे तो बाहर कीचड़ है अंदर तो एकदम साफ सफाई अच्छे से रहता है और अगर आप कभी भी ठन गर्मी में जाते हैं तो आपको अंदर एकदम ठंडा रहेगा क्योंकि वहाँ पर ए सी की सुविधा भी उपलब्ध है और लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें रहती हैं आप कोई भी किताब चले जाएँगे तो लाइब्रेरी में वह आपको ज़रूर मिलेगी और लाइब्रेरी में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत से लोग अगर आप बहुत से लोगों को देखकर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से से भी पढ़ने का जो है वो आनन्द मिलेगा और बहुत से लोग के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक कम्पटीसन ड लेवल का जो है पढ़ाई करने का योग प्राप्त होगा क्योंकि अगर आप किसी वातावरण में अगर आप किसी भी वातावरण में रहते तो उसी वातावरण में आप घुल मिल सकते हैं अगर आप पढ़ाई के वातावरण में रहेंगे अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आदमी नहीं पढ़ते हैं वहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जो अपनी कोई भी कम्पटीसन लेवल की तैयारी करते हैं या पढ़ते और लिखते रहते हमेशा और अगर आप किसी भी वातावरण में रहेंगे तो आप उसी वातावरण में घुल मिल जाएँगे अगर उन लोगों के बीच आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएँगे और चीजों को समझ पाएँगे अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आसपास अगर आप लाइब्रेरी में रहेंगे तो उनसे जाकर पूछ भी सकते हैं जैसा कि शांति भी रहती है तो वहाँ पर ज्यादा शोरगुल नहीं रहता है औ अगर उसी जगह छोड़कर आप घर में पढ़ेंगे तो आपको हमेशा कोई न कोई शोरगुल गाड़ी घोड़ा कोई भी गाय की आवाज मतलब कोई भी चीज आपको हमेसा डिस्टर्ब करती रहेगी या बच्चे खेलते रहेंगे वो शोर करते रहेंगे तो आप घर पर तो नहीं पढ़ पाएँगे अच्छे से लेकिन लाइब्रेरी जो रहती है लाइब्रेरी में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं औ घर के जो है काम काज से दूर रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इसलिए लोग जो होते हैं जो गाँव के बच्चे होते हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज जाते हैं या कोई शहर चले जाते हैं जैसे प्रयागराज उसके बाद कानपुर लखनऊ वाराणसी इन सब जगहों पर जाकर पढ़ लिख सकते हैं अच्छे से इसलिए लोग बाहर जा के पढ़ते हैं कि घर पर जो है वो वातावरण नहीं मिल पाता है वह बाहर जा के पढ़ते हैं उनको वह वातावरण मिल जाता है और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इसलिए गाँव के जो लोग होते हैं वो ज्यादा शिक्षित नहीं रहते हैं वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं औ गाँव के जो बच्चे रह जो बच्चे रहते हैं वो भी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं लेकिन शहर के जो लोग और बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि जो है बहुत ही तेज होती है क्योंकि वह बचपन से ही जो है वो पढ़ाई के वातावरण में ही रहते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है